जियां हून एह् प्रश्न कीता मिगी पुच्छेआ कि भैन भ्राऽ दे बारे ते मेरे दो भ्राऽ न ते इक भैन ऐ ते अस मगरा आपस बिच्च दोनो बड़े गै त्रैनो बड़े गै बड़े हिरख प्रेमै कन्नै रौह्न्ने न ते लड़ाई झगड़े बी जेह्के न ओह् साढ़े च बड़े गै ज्यादा होंदे न ते उ'नें लड़ाइयै झगड़ें च जेह्ड़ा ओह् प्यार बी बड़ा होंदा इक दूआ बी इक दूए दी अक्खी कोला दूर होई जाचै ते मतलब कि उ'नेंगी तुप्पी तुप्पियै जां इ'यां इक दुए बगैरा जेह्ड़ा असें रेही नी सकने न जियां कुदै रक्खड़ी दा गै ध्यार औंदा ते भ्राऽ अज्ज बी कल बी फोन करी करियै अज्ज में आं कल बी आं ते रक्खड़ी पुआने दी बारी आंदी ते अपने अपने गिफ्ट न जेह्के ओह् छपैलियै रक्खु उड़दे न दोवें इक दुए गी मतलब गी लड़ने दे बगैरा मतलब कि उसी प्यार दे बगैरा तोह्फा बी नी देना ते में रक्खड़ी पोआनी इन्ना ज्यादा मतलब कि प्यार ऐ साढ़े च मतलब कि भैन भ्राऽ जेह्ड़े होंदे गै इक जेह् न लड़दे बी बड़े ते प्यार बी बड़ा करदे इ'यां मतलब इक मेरी भैन ऐ ते हून गै साढ़ा मतलब कि ब्याह् होएआ ओह्दा ते ओह्दे ब्याह् दा मतलब कि खुशी बी बड़ी ज्यादा कीती ते दुख बी बड़ा ज्यादा होएआ इ'यै मतलब कि भैनें दा प्यार होंदा गै ओह्दे ब्याह् बिच्च बड़ा गै मतलब कि इंजाय बी कीता कपड़े बी लैते लैंह्गा बी पाए दा हा ते बच्चें बी मतलब कि इ'यां खुशी होंदी ऐ ते उसी बी मतलब कि बड़ा गै मेरे कन्नै इ'यां प्यार हा साढ़े दोनें भैनें दी ते दोनें भ्राएं च चारो दी इन्नी बड़ा बिच्च मतलब इयां प्यार हा न ते ओह्दे जाने दा अफसोस बी इ'यां साढ़े सौह्रे जाने दा बी इन्ना अफसोस होएआ कि साढ़े कोला दूर ही ते इ'यां गै मतलब कि भ्राऽ बी इन्ना करदे न ते उंदे आस्तै बी मतलब कि असें बी इयां डिक्कें होई जंदे न हून टिक्के आने आह्ले न ते बस उं'दे फोन शुरू होई जाने न ते मतलब कि उ'नें असें इक दुए गी पुछदे रौह्ना कि तूं केह् तोह्फा लैना ते उ'न्नै आखनां तूं केह् तोह्फा लैना ऐ ते जिनें देने ते उ'नें बी असें गी पुच्छदे रौह्ना तूं केह् तोह्फा लैना ते ओह्की बी पुच्छना कि तूं केह् तोह्फा लैना बस इ'यां गै हर ध्यार बिच्च जियां फ्ही अग्गें लोह्ड़ी आई जानी ऐ ते लोह्ड़ी दे ध्यारै च बी मतलब कि जियां भैनां भ्राऽ होरें गी हार पौआंदियां न ते मुंगफली रयोड़ियां अखरोट मलूख बगैरा जेह्ड़ा किश समान होंदा ऐ हारें दा ओह् लेआना ते फ्ही ओह्दे बिच्च हार परोने न असें बड़ी खुशी खुशी कन्नै फिर परोने न एह् असें अपने भ्राएं दे गले च पाने न ते इयां गै भ्राऽ होरें गी बड़ी खुशी होंदी कि साढ़ियां भैनां आवा दियां न हर ध्यार च इ'यां अग्गें कुतै होली आंदी ऐ ते होली च बी अस सारे भैन भ्राऽ इक दुए गी रंग मलने न कोई नराज नी होंदा प्यार प्यार कन्नै गै सारे जने कट्ठे होइयै कदें अस भैनां जंदियां भ्राएं कश ते कदें भ्राऽ आंदे साढ़े कश फिर मिलियै ते सारे इक दुए गी रंग लांदे न ते अल्ले म्हल्ले च बी इ'यां गै सारे गै मतलब कि साढ़े भैन भ्राएं दे प्यार गी दिक्खियै खुशी बी मनांदे न ते आपूं बी खुशी होंदे न ते इ'यां गै अस चाहन्ने कि सारें भैन भ्राऽ च गै हिरख प्रेम जेह्ड़ा ऐ एह् बने दा गै रौऐ ते भैने दा ते भ्राऽ कन्नै जेह्ड़ा रिश्ता ऐ एह् सारें कोला अलग गै होऐ

मतलब कि भैनां भ्राऽ हसदे खेढदे गै शैल लगदे न ते ओह् बड़े खुश नसीब होंदे न जिंदियां भैनां होंदियां न ते ओह् भैनां बी बड़ियां नसीबां आह्लियां होंदियां न जिंदे भ्राऽ होंदे न भैनां ते भ्रावां दा प्यार जेह्ड़ा ऐ एह् इ'यां गै बने दा र'वै